پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمد للہ مجھے اپنی تحریر میں ترمیم کی ضرورت بہت ہی کم پڑی ہے کیونکہ میں جب بھی کچھ لکھتا ہوں تو بہت سوچ سمجھ کر لکھتا ہوں ایسا نہیں کہ بس منہ اٹھایا اور کاپی قلم اٹھایا اور لکھ دیا ںہیں نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہوں میں پہلے سوچتا ہوں کہ کیا لکھنا ہے پھر لکھتا ہوں اور ہر بار غور کرتا ہوں کہ میں جس موضوع پر لکھتا ہوں تو اس پر پہلے خوب اچھی طرح مطالعہ کر لیتا ہوں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو لیکن ان تمام احتیاط کے بعد بھی اگر ترمیم اور نظرِ ثانی کی ضرورت پڑ جائے تو میں اپنے استاذ اور اپنے بڑوں سے رابطہ کرتا ہوں اور ان سے بات کر کے ان کو اپنی تحریر دکھاتا ہوں جب وہ چیک کر لیتے ہیں تب میں پھر سے اس پر نظرِ ثانی کرتا ہوں پھر فائنل اپنی تحریر کو آخری شکل دیتا ہوں تو دیکھا آپ نے میرا طریقہ کتنا اچھا ہے اس میں پریشانی کم ہوتی ہے اور کئی موضوعات پر لکھنے میں آسانی ہوتی ہے